सब ऑनलाइन से अगर कुछ भी मँगाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता था हमारा भी मन करता था कि हम कुछ मंगाएँ तो हम एक साड़ी मंगाएँ ऑललाइन से क्योंकि मैं ऑनलाइन से मँगाई सबके सुन सुनकर हमें अच्छा लगता था तो हम भी मंगाएँ एक साड़ी तो वह साड़ी जब में आया डिलवर करने तो साड़ी लुम पाय तो उसका बोक्स जैसे खोला साड़ी हमें बहुत अच्छी लगी तो वह साड़ी के साथ में बेलाउज था चनिया भी था वह साड़ी बहुत अच्छी थी जब मैं पहनी उसको जब सब देखने लगें तो बोलें कि बहुत अच्छी साड़ी है कहाँ पर खरीदी तो हम बोलें कि हम ऑललाइन से मँगाए थे उ साड़ी का कपड़ा भी बहुत अच्छा था कढ़ाई थी कढ़ाई भी बहुत अच्छी और उसका बौडर भी बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हम सोचे मंगाने के तो मंगा लिया अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी लेकिन उसकी बात ही कुछ और थी कि वह देखने में बहुत अच्छी लगती थी तब जब साड़ी खरीदी मंगाने को मंगा लिया तब भी हमारा दिमाग आगे बढ़ने लगा कि कोई गलत बात नहीं है कि ऑललाइन से जो भी मंगाओ वह गलत है अच्छी है तो जब अगर मंगाना होता है तो ऑललाइन करके मंगाओ का सब चीज़ नहीं गलत होता है कुछ भी चीज़ गलत होता है कुछ भी अच्छा होता है जब हमें साड़ी खरीदने को होती है तो हम ऑललाइन से मंगाते थे क्योकि हमें साड़ी जब अच्छी मिली तो हमारा मन आगे बढ़ने लगा कि हम जब भी मंगाएँगे ऑललाइन से मंगाएँगे क्योंकि वह साड़ी की कपड़ा हमें बहुत अच्छा लगा जब भी मैं पहनती थी सभी तारीफ करते थे कि तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है कहाँ से ली किस दुकान से ली तो हम बोलें कि दुकान से नहीं ली हूँ यह मैं ऑललाइन से मंगाई थी इसीलिए अब जब हमें सड़ या साड़ी खरीदना होता है तो मैं ऑललाइन से ही साड़ी मंगाती हूँ क्योंकि वह साड़ी हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसका कपड़ा उसका बाडर उसका मोला बहुत मुलायम थी साड़ी इसलिए मैं साड़ी जब भी मांगाती थी ऑललाइन से ही साड़ी मंगाती थी वह पहनने में बहुत अच्छी लगती थी अब चाहे जो भी देखता है वह तारीफ करता है तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी निकली उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा लगता था साड़ी पहनने में बहुत अच्छी लगती थी तब इसीलिए जब काम सही होता है तो मनैका दिमाग आगे बढ़ता है चाहे जो मंगाओ साड़ी तब भी आकर वार्डर करो तो आ जाएगी न तो अच्छा कपड़ा रहेगा अगर अच्छा मिलेगा तब मनैक दिमाग आगे बढ़ेगा यहाँ यह चीज़ मंगाओ तो अच्छा मिलेगा पहली बार मंगाई थी लेकिन बहुत अच्छी साड़ी थी साड़ी पहनो अच्छी लगती है तो सोचो तो दिमाग आगे बढ़ता है इ दूसरी मंगाने खुद ऑललाइन करो फ़िर आ जाए